कुछ ॾींहु अॻु मां ऑनलाइन प्लास्टिक जा दॿा घुराया पर मूंखे हुन जो अनुभव सुठो न थियो मां हिक त जंहिं कलर जा दॿा ऑनलाइन हुनते एप ते ॾिठा हुन कलर जा आया ई न बिल्कुल अलॻि ई कलर जा आया ऐं उहो बि हिकडो ई कलर न हो हो सभु अलॻि अलॻि कलर जा आया उन खां पो हुननि जो जेको क़िसमु हुयो हुननि जी जेका मूंखे समझ में न आयो कहिड़े किसम जा उहे दॿा हुआ मतिलब हिक सुठे क़िसम जा न पिया लॻनि हुननि खां पो हिक ते हुननि जी साईज़ बि अलॻि अलॻि आई हुननि जी साईज़ जेका हुई जेका मां लिखी हुई जेका माप मां लिखी हुई उननि वटि उन माप जा न आया ऐं हुन खां पोइ जेको हुननि जो तइदाद हो उहो भी मां जेतिरो लिखियो ॿ डज़न त हुन खां घटि ई आया त मूंखे इहा न समुझ में आया ऑनलाइन प्लास्टिक जा दॿा